म्हाका दिसता पय तूं आतां म्हणटा न्ही वेट हें करूंक जाय वेट गेन करूंक जाय सॉरी वेट लॉस करूंक जाय जाल्यार फक्त फास्टींग केलें आनी आपूण फास्टींग करतलो आनी आपूण ते वेट लॉस यें जातली तर तशें जावचें ना तुका किदें करचें पडलें सिस्टमॅटीक एक हें दवरचें पडटलें टायम टू टायम खावपाचें कशें आपूण ये टायम टू ये टायम टू टायम आपूण कसो खातलो किदें खातलो आनी किदें खाता तेजेरूय डिपेंड आसा आतां फॉर एग्जांपल तुका हांव बेस्ट सजेशन दिवं शकता की रातचें जें आसा रात जें आसा जें तूं सेक डिनर जें आसा ते टायमार तूं फक्त रायस एवॉयड करपाचें अशें म्हाका दिसता एक लायट फूड टायप लायट अशें कितें तरी दाल अशें लायट कितें तरी तुवें खावपाचें प्रत्येक ते टायमार तूं आतां चिकन आनी हें तेंवूय तुवें मातशें एवॉयड करूंक जाय फीश ओके पण चिकन हें जाता तितलें एवॉयड करूंक मेळटा तशें तुवें एवॉयड करूंक जाय तशेंच आतां हांव आमी पळयता मेन आमी हें करता की बाबा खावपाच्या हितून किदें किदें म्हणजे तेल ऑयल जी आसा हे आमी चड आनी चड यूज जाता कारण ते फा फा फेट जे आसा हें मिल्क म्हण जे ऑयल म्हण आमी हे हितून चड हें वयतात तें आमी मातशें कंट्रोलान हाडूंक जाय की किदें खावप किदें ना तेच पद्दतीन जेन्ना तूं हें करता की एक्सरसायज रेगुलर एक्सरसायज आनी ह्योयूय करूंक जाय जस्ट फास्टींग केलें म्हणून आपल्याक गो गोल जे इटींग हे जे आसा ते आपूण पर्सनल गोल जे लायफस्टायलाचे आसा ते आपूण मेनटेन करतलो हे रेगुलर एक्सरसायज सकाळी उठून एक्सरसायज सकाळी वचून तूं ब्रेकफास्टाक कितें खाता तेजेर आसा डिपेंडंट अशें ना की तूं ऑयल सगळें तेलाचे आनी हे सगळें खावन जातलो आपलें वेट तशें जायना सो टिपिकली आनी बेसीक जें आसा हें तुवें कंट्रोलान हाडपाक जाय दुसरें आतां आमी जंक फुड्स पयता म्हणजे वेगवेगळे जंक फुड्स आसात आमी गेले हे खाले भायर गेले पिझ्झा हे ते म्हणजे तेवूय आमी एवॉयड करूंक जाय हे घरगुती आपूण घरान बाबा घरान रांदलेले ऑयल कंट्रोल केल्ले जेवण आमी जाता तितले जेवपाचे हे करूंक जाय आयज फॅशन आसा की भायर गेले भायर हॉटलांनी जेवपाचे जावं फास्ट फुडान चड इंट्रस्ट आसा जावं चिकन तंदुरी चिकन हे चिकन ते आनी ते हितून खुबशे हॅल्थ हॅजार्डस आनी हॅल्थ प्रोब्लम्स येता सो तेवूय कंट्रोल आमी करूंक जाय